जय झूलेलाल असांखे फ़ख़्रु आहे त असां सिंधी आहियूं छो त असांजा वॾा सिंध देश खां लडे करे हिंदुस्तान में आहिया ऐं उहे हिंदुस्तान में न सिंधी जाते बि वया हुन ये पंहिंजे कौम जो पंहिंजे सिंध देश जो नालो कमायो आहे सॼे वल्ड में वॾे में वॾा माण्हू जेके आहिनि उहे सिंधी आहिनि चाहे तव्हां बम्बई में वञो वॾा वॾा फिल्मनि में जेके फाइनैंसर आहिनि सिंधी आहिनि वॾी वॾियूं एक्टरेस एक्टर सिंधी रहिया आहिनि वॾा प्रोड्यूसर सिंधी रहिया आहिनि डायरैकटर सिंधी रहिया आहिनि ऐं असांजो लालकेश अडवाणी जेके हाणे भारत रत्न मिलियो आहे उहो पॉलिटिक्स में सभ खां अॻिते वधी आहिनि असांजो नेवीअ जो वॾे में वॾो जेकी चीफ ऑफ ईअ नेवी स्टाफ हुओ उहो कल्याणी साहिब हुओ असांखे पंहिंजे ॿारनि खे ईअं सिखाइणो आहे त सिंधी ज़रूर ॻाल्हायो छो जे भाषा असांजी ख़तमु थी वेंदी त असां जो न जी बेज़ती थी वेंदी माण्हूअ जी कीमत हुन जी भाषा सां आहे ऐं मातृभाषा असांजी सिंधी आहे ऐं तव्हां सच मञियो सॼे वल्ड में जेतरी बि भाषाऊं आहिनि सभिनीयुनि खां मिठी सहोली भाषा सिंधी आहे अहिड़ी वणंदड़ु आहे दिलि खे वणंदड़ु हर ॿार खे सिंधी ऐं असांजो फर्ज़ु आहे असांजो कर्तवय आहे असांजो धर्म आहे त असां पंहिंजे ॿारनि सां सिंधी ॻाल्हायऊं ऐं सभिनीनि सिंधीयुनि सां सिंधी ॻाल्हायूं छो त सिंधी भाषा जीवित रखण लाइ इन जो उप्योग करणु तमामु ज़रूरी आहे ऐं ॿारनि खे सिंधी भाषा भले ई जे उहा लिपी न ईंदी हुजे त अॼुकल्ह देवनागरी लिपीअ में तमामु आसान आहे मुंजी नुंहुं पाण एमए अजमेर मां करे आई आ पाण उहा प्रोफैसर आहे पीएचडी आहे पर तॾहिं बि सिंधीअ में हुन खे लॻनि लॻी त एमए करे आई आहे ऐं सिंधी भाषा सां उहे असां जेको ॿियनि खे सम्झाए सघंदासीं उहो ॿी भाषा में नथा सम्झाए सघूं सिंधी ॿोली जेका आहे सभिनीनि खां प्यारी ॿोली आहे असां जेतिरो थी सघे सिंधीअ में ॻाल्हायूं सिंधीअ में सत्संग कयूं सिंधी मंदरनि में वञूं असांजे झूलेलाल साईंअ जी स्तूति कयूं असां जिते किते बि सिंधी आहिनि हुननि सभिनीनि जी एसोसियेशन ठाहे करे संगत ठाहे करे पंचायत ठाहे करे असां जूं घणियूं पंचायतूं लॻियलु आहिनि सॼे देश में सभु मिली करे रोगो असांजे भारत जे स्तर ते न अंतरराष्ट्रिय स्तर ते सिंधी मंच ठहे जेको सभिनीनि सिंधियुनि खे हिकु मंच ते लाहे सगे ऐं असांजे सिंधीनि जी जेके बि असां जूं मांगू आहिनि डिमांड्स आहिनि जीअं असांखे सिंधी प्रांप्त न ठही सघियो असां सिंधी कणो कणो विकरजी वियासीं त असांखे राजनीतिअ में बि घणण घुरिजे जंहिंसां असां पंहिंजे हिन मूल ॻाल्हि खे वधाये सघूं पार्लयामैंट में बि चई सघूं हाली असांजो हिकु ई अ मैंबर ऑफ पार्लियामैंट आहे इंदोर जो शंकर लालवाणी मां चाहिंदुमि त असांजा सिंधी अठ ॾह त घटि में घटि चूङजी अचनि स्टेट में एमएलए ठही करे अचनि त सिंधी भाषा खे विधानसभा में लोकसभा में राज्यसभा में वधाए करे हुन खे असां सिंधीअ जे वाधारे जे लाइ सिंधीअ में कविता लिखूं सिंधीअ में ॻायूं सिंधीअ में लोक गीत ॻायूं असांजो इहो कमु हुजणु घुरिजे ऐं जय झूलेलाल